हमरा सबके यहाँ पहाड़ उहाड़ तऽ नहि छै मतलब सिम्पल जगह छै पूरा फिल्ड छै बड़का तऽ ओहि सबमे घर दुआरि छै मतलब नजदीकी फिल्डमे जे मतलब जाहिमे खेल उल होइ छै तऽ ओहिमे देखियौ फिल्डेमे तऽ बहुत तरहके ओकरा से कार्यक्रम होइ छै जइसे कोनो कीर्तन उर्तन भऽ गेल कोनो प्रोग्राम हो गेल जइसे कोनो खेले हो गेल जइसे हम देखियौ अहाँ बैटेबाॅल खेल लेलियै हॉकिये खेल लेलियै ओहि जग टुरनामेंट हो गेल तऽ कहियो कोइ भजन उजन सरकारके एलेक्शन उलेक्शन हो गेल तऽ ओहो गेल तऽ यहाँ गराउण्डे छै मतलब पहाड़ उहाड़ नहि छै पुरा सिम्पल जगह छै तऽ ओहि ओहि गराउण्डमे खेलै खेलै खेलेबै खेलै छियै खेलाइ छियै सब खेल देखै छियै जेहन जेहन खेल होइ छै सब खेलमे रुचि राखै छियै खेलै छियै सबसे जादा तऽ अधिकतर बैटेबाॅल खेलै छै बैटबाॅल हो गेल हॉक्की हो गेल फुटबॉल हो गेल बौलीवुड हो गेल यही सब तिन चारिगो खेल सब इधर लौकल जगह पर खेलै छियै छोटा छोटा मैदानमे बड़ा बड़ा मैदान सब छै तनी दूरसमे छै तऽ ओहिमे वहीँ हेलिकप्टर आर गिरलक जहाज आर गिरल तऽ ओहि मतलब कोइ मंत्री उन्त्रीके आयल सब कोइ भाषण उसन होलक स्टेज शो होलक गाना गुना होलक तऽ ओहिमे ओहिमे तनी सुविधा होइ छै ओतेक बड़का ओतेक बड़का एन्ने पहाड़ उहाड़ तऽ नहि छै से मतलब ई जे टॉपिक कर कहबै से जे छै ने से पहाड़ उहाड़ नहि छै सिम्पल जगह छै बहुत बनढ़िऑं छै खेलय उलय कय रुचि राखय छिअय अपन खेलली कुदली सब खेलल सेहो ठिक छै